हेलो हाँ समस्तीपुर में कौन कौन खेती होता है हाँ कई प्रकार का खेती

कौन कौन खेती तब भी बताइए नहीं वह सब खेती नहीं होता है वह सब भारी भारी खेती है हल्का में बताइए जो हम कर सकते हैं कभी किए हुए नहीं है खेती हाँ चुकंदर में जे ना आमे का बताइए कैसे कैसे रोपेंगे पौधा सो बताइए मालदा ही रोप देंगे मालदा ही रोप देंगे हाँ हाँ आमे सिर्फ़ रोपना है हाँ क्या बोल रहे हैं हेलो हाँ आम का पौधा कइसे रोपेंगे सो ना बताइए खेत में रोपेंगे गांछी बनाएँगे

उहे दो चार कट्ठा है हाँ पहले से परका हुआ था खेत अब सोचते हैं कुछ रोप लें जो भी आम रोप देंगे जो भी आप तो हो जाएगा

क्या